गोंयची माती म्हणल्यार गोंयचें फार्मींग सामकें फ्लेक्सिबल जावन आसा कारण गोंयच्या शेतांनी जें कॅमिकलांचो कमींतलो कमी वापर जाता आनी मेन म्हणल्यार वर्क फोर्स वर्कींग लेबर जीं स्वता मनशां आसता लायक दुसऱ्या स्टेटांनी जशें ट्रॅक्टर आनी सगळें टॅक्नोलॉजी काम करता त्या बाबतींत गोंयान चड लोकांचे हात काम करता तितून सो तितून ट्रॅक्टराचो वापर जायना आनी मागीर जे ट्रॅक्टरान डिजल वापरता किंवां आनी कसले फ्यूल वापरता तेचे तें एक्सप्लोट करता आमचे जमीन सो ते मातशे नॅचुरल उरता आनी गोंयान वेवस्थीत सारको पावस पडटा त्या कारणा खातीर गोंयची माती सारकी सुडसुडीत आनी बरी उरता आनी गोंयान गोंयच्या शेतांनी पेस्टिसायड्स आनी जे फर्टिलायजर्स आसा तें कॅमिकलाचे वापर करना जे आमचे जे ऑर्गेनीक मेन्युअर आसा म्हणल्यार शेण मागीर मे बी कुसलिल्यो भाजयो फळां तेंच्यो साली काती ह्यो सगले सगळे एकठां करून मेन्यूवर तयार करता आनी शेतां खातीर वापरता की सामको खूब बऱ्या तरेन फॉम्युला मेळटा शेतां खातीर आनी खूब बऱ्या तरेन शेत तांची पीक जाता आनी मागीर म्हणल्यार आनी हितून हें सगलें मेन्यूयराचो वापर जातकीर कॅमिकला आनी बाकीचें किदें आसा तें तेंचो आनी वापर जायना सो ही सामकें सगळें नॅचुरल उरता आनी खूब तरेन एनवायरमेंटा खातीर सुद्दां एकदम खूब बरें आसता आनी आनी हीं शेतां जीं आसता तितून एक फॅमिलीची खूब जनरेशनां डिपेडंट आसता ह्या ऑक्युपेशनाच्या वयल्यान आनी मागीर ऑर्गेनीक फार्मींग यूज कर ऑर्गेनीक फा फार्मिंगाचो मॅन्युअवराचो वापर करतगीर तितून गायडोळ गायडोळ जाता आनी तेंत जे आतां सपोजींग घट जाल्ली आसा शेताचो कुडको तो बऱ्या तरेन फ्लेक्सिबल करता आनी शेत बऱ्या तरेन उरता